औ औ हेल' ए मबाइल नोंनो माबायदि मबाइल नांगौ नोंनोलाय अ बेबायदि मबाइलाथ' दंङ औ मोनथाम मोनब्रैसो क'वालिटिनि दंङ ओं क'वालिटि ओरैनो लाभा दं ओमफ्राय रेडमि दङ अवान ओं आमफ्राय बेनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो अफ' दङ बिदि आरो जेरैहाय अफ' अफ'फोराव नोङो ओइट थावसेन्ड एबा आठ हाजारनि गेजेराव नोङो माबाखौ मोनगोन जेनोबा अफ' ए थारटि वानफोरखौ सिक्स जिबि रेम थानाय आरो भिसुयेल पिकसार क'वालिटिफ्रा मोजां जागोन आरो अ बियोथ' फरजि फरजिल' जागोन ओं माने फाइभजिबो बियो बेबो मोजां जागोन औ बेनि अनगायैबो गुबुन रोखोमनि दस्राखौबो लानो हागोन नोङो रेडमिफ्रा ओरैनो मोजां एसे थेवबो बेनिफ्रा बे अफ'फ्रा साबसिन जागोन आरो उम दामाबो एसे खम बियो रेडमिआ मानि आरो फैसाया जेसेबां बुरजा एसेबां मोजां क'वालिटि जायो आरो फैसानि सायाव आरो औ औ मानि फैसानि सायाव सोनारो बुसथुआ माने फैसाया बुरजा जायोब्ला नोंङो बुस्थुखौबो मोजांखौ मोनगोन आरो मोजां मबाइलखौ मोनगोन आरो फैसया खमबा नोङो मबाइलखौ खमनिखौ मोनगोन दे होमबा नोङो माबाखौनो लानोहागोन दे रेडमिखौनो नङाब्लाबो बे माबाखौ अफ'खौ लानो हागोन दे उम उम दे लांफैदो